सोनभद्र के ज़िले के लोग बहुत से व्यवसाय और करियर अपनाते हैं जैसे की छोटे इन्जीनियर बनना छोटे इन्जीनियर में बहुत सारे कॉन्ट्रेक्ट लेना नालियाँ बनवानी घरें बनवाना यह सब काम करवाते हैं और मांस की भी दुकानें रखते हैं बहुत से लोग मांस की बिक्री भी करते है बड़े मात्रा में बिक्री करते हैंं करते है जो आने वाले त्योहारों में बहुत ही बिका करता है और कुछ अपना स्वयं का कारोबार करते हैं जैसे कारपेंटरी करते है किसानी करते हैंं और एक गैराज खोल लेते हैंं जिससे वह अपने आर्थिक व्यवस्था को सम्भालते हैंं पर कुछ लोग भी एक किसानी के तौर पर भी काम करते हैंं जैसे वह अनाज का उपयोग करके अपने जीवनकाल को चलाते हैंं